हम अपना परिवारलए हेल्दी व्यञ्जनमे पनीरके सब्जी बनबै छी पनीरके सब्जी एक तरहसँ हेल्दी व्यञ्जन छै ओ अहाँ अपन परिवारलए बना सकै छी आओर सब पसन्दो करै छै ओकर अलावा अहाँ लऽ लिअ जेना छोला साथ साथ तरुआ रङ्ग बिरङ्गा तरुआसब बनाके अहाँ खुआ सकै छी अपना परिवारके ओहोसँ नहि होइए तऽ अहाँ पनीर पकौड़ा बना दिऔ पनीर पकौड़ा एगो हेल्दी व्यञ्जन एक तरहसँ छै अहाँके परिवारलए बढ़िआँ रहतै सब पसन्दो करै छै हमरा परिवारमे तऽ सबके चिली पनीरके सब्जी बहुत बढ़िआँ लागै छै जे परिवारलए बहुत बढ़िआँ छै छैओ आओर हेल्दिओ मानल जाइ छै एहिसँ की छै स्वास्थो बढ़िआँ रहै छै आओर ओ ओहि तरहसँ कोनो दिक्कत बनाबैओमे आसान रहै छै तऽ ओनाहितो हमसब बनाबै छिए पनीरके अहाँ बहुत तरहसँ बना रहल बना बना सकै छिए एगो अहाँ सब्जिओके रूपमे बना सकै छिए अहाँ एगो ब्रेडोमे भरिके बना सकै छिए ओ अहाँ अथिओ पूड़िओ टाइपके बनाबै छै चिली सब्जी जिस तरहसँ बनै छै ताहि तरहसँ बना रहल छी ओकर बाद अहाँ लग जे छोला टाइपके मसालामे ओहो हेल्दी बढ़िआँ रहै छै ओहो अहाँ बना सकै छी अपना परिवारलए परिवारसब खाकऽ जइसे खुश भऽ जाइ छै व्यञ्जन तऽ वएह होइ छै ने जे सब परिवारलए अच्छा रहै छै सबके पसन्दो पड़ै आओर जे सब बढ़िआँ जकाँ खएबो करै